हैलो शाह जी केह् हाल चाल ऐ सर में किराये पर रूम लैना हा थुहाड़े होटल च रूम ऐ अच्छा ते में कोई पिछले साल बी इत्थै कराया हा थुहाड़े कोल ते में इक्क कोई रूम लैना हा कोई वेकेशन आस्तै ते फेमिली गी छुट्टियां पेदियां हियां कोई ते कोई घट्ट शा घट्ट कोई बीह् दिन रौह्ना हा इक्क ई चाहिदा ओह् सनाओ ते कन्नै सनाओ थुहाड़े रूम दी कंडीशन कनेही ऐ ते केह् केह् ऐ

अच्छा अच्छा ते ठीक ऐ रुट्टी दा थुहाड़ा अलग बिल होंदा ना ओह् कन्नै गै थ्होई जानी नी ओह् किन्ना बिल आई जाह्ग तीन सौ साढ़े तीन सौ ना ते ठीक ऐ अगर कोई चिकन चिकन चिकन बगैरा नॉन वेज़ बिरयानी थ्होंदी अच्छा आं तां पंदरां दिन रौहना कोई इक्क टाईम नॉन वेज़ बिरयानी दा कोई इक्क टाईम चिकन आइया इक्क टाईम कोई बैजीटेबल सब्जियां आइयां अच्छा अच्छा ते होर बाकी होर तकरीबन ठीक न होर ठीक न सारा किश उत्थै अच्छा अच्छा मतलब दारू बी मिलदी नी नेईं मिलदी ऐ अच्छा अच्छा कोई निं एह् इसलै इं'या बी बंद ऐ ना ओह् अच्छा ते बाकी रुट्टी होनी चौल फुल्का तंदूरी बगैरा केह्ड़ा बनदा थुहाड़े होटलै च अच्छा चावल बी मिली जाने ऐ ना चावल बधियै चलदा जां जीरा राइस अ प्लेन चावल बी ऐ सर बुकिंग कराई ओड़चै जां

एडवांस कराई ओड़चै जां थुहाड़े होटलै च कोई नीं शामीं कराने आं थोह्ड़ी ऑनलाइन पेमेंट करी ओड़नेआं ना शामीं तुस ओह् करी ओड़ेओ अपना यूपीआई करी ओड़ेओ सैंड ओह्दे पर करी ओड़गा ओके सर शुक्रिया थैंक यू